मध्य प्रदेश की भूमि संस्कृतियों कला गुणों से सराबोर है यहाँ की राष्ट्रीय परंपराओं ने लंबे समय तक कला संगीत साहित्य वास्तुकला दर्शन चित्र और ऐसे कई क्षेत्रों में उत्कर्श किया हे यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें भी हैं पर मैं बताना चाहूँगी जैसे कि मुझे चित्रकारी शुरू करने का शौक़ कैसे आया और मैं कैसे प्रेरित हुई तो मुझे यहाँ पर मैंने जो हमारे मध्य प्रदेश के चित्रकार हैं जैसे कि जी ये सभी मेरे एक जीवन का हिस्सा रहा हैं ओर यहाँ ड्रॉइंग और पेंटिंग की एक पुरानी परम्परा है जे डी जो है डी जे जोशी सय्यद हैदर रजा नारायण श्रीधर बेंद्रे विष्णु भटनागर मक़बूल फ़िदा हुसैन अमृत लाल वेगड़ और कल्याण प्रसाद जैसे महान चित्रकार मध्य प्रदेश की चित्रकला के केनवास पर योगदान देते हैं और ये सभी मुझे प्रेरित करने वाले लोग हैं जिन्होंने मुझे चित्रकला में ज्ञान हासिल करवाया है और में अभी भी इन सभी की विडियोज़ देख देख कर और इनके फोटोज़ देख देख कर मैं चित्रकारी करती हूँ जो मुझे करना बहुत पसंद है और इन लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेरित किया है